नमस्ते भैया क्या क्या है आइटम नाश्ते में आपके पास

पिज्जा है आपके पास क्या कैसे रेट में है कैसे पीस है अच्छा और बर्गर अच्छा पैंतीस रुपये में एक पीस अच्छा और मोमोज कैसे हैं

अच्छा और सैंडविच है आपके पास कैसे पीस वह है और चौमीन है अरे हमको रेट पता करने के बाद तो मैं बताऊँगी ना भाई अब आप हिसाब से रेट बताएँगे तब तो मैं खाऊँगी अच्छा और वह पचास रुपये अच्छा कुछ कम नहीं करेंगे क्या थोड़ा बहुत क्या आप बहुत ज़्यादा महँगा बता रहे हैं कुछ हिसाब से रेट बताएँगे तब तो अच्छा हाँ नहीं तो कुछ हो जाएगा नहीं करे कुछ कम करेंगे तब तो

और वह ऐसे सादा चौमिन है या पनीर वाला है अच्छा और पिज्जा

वेज वाला है कि नान वेज वाला है अच्छा आप कुछ कम नहीं करेंगे पिज्जा में कुछ थोड़ा कम बताइए रेट